नमस्कार सर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ इस समय ठण्डी के समय में छोटे छोटे बच्चों का जो इस वह कपड़े का इश्टाप होता है अच्छा अच्छा क्वालटी का आया है हमारे हमारे यहाँ पर आप लेना चाहेंगे इस समय अच्छा तो नहीं मतलब इश्टाक इसमें नया इश्टाक आया था दिल्ली से मँगवाए थे छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब छोटा बच्चों के लिए हाँ ऊनी वस्त्र ऊनी कपड़े जो हैं इसमें न जो हैं वे इश्टाक में आए बहुत अच्छे अच्छे इश्टाक में आपको अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाएगा पीस के हिसाब से डिपेंड करता है मतलब आप कितना लेते हैं अगर हाँ हाँ जैसे कि नार्मली अगर दो चार छः पीस अगर आपको चाहिए तो वही एक छोटे बच्चे का वहीं दो से ढाई सौ रुपये पीस के हिसाब से पर जाएगा अगर यह वहीं पीस का ए वह जैसे कि पीस अगर बढ़ाते हैं दो सौ ढाई सौ तीन सौ पीस लेते हैं तो आपको उचित रेट में मिल जाएगा आज कन्सेसन अच्छे मतलब परसेंटेज के हिसाब से कर दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कन्सेसन कर दिया जाएगा आप मतलब आप संतुष्ट रहेंगे एक दम वह पच्चीस से तीस पर सेंट तक डिस डिस्काउंट भी कर देंगे हाँ यह

ठीक है एक बार आकर मतलब हमारे यहाँ देख लीजिए कपड़े उपड़े को देख लीजिए फिर अगर हो आपके मतलब अगर लग अगल बगल दोस्त वोस्त वगेरह जो अगर साप कीपर अगर कोई भी है तो उनको भी लेकर आईए एक बार देख लें यहाँ पर जो एक दम उम्मीद पर खरा उतरेंगे ठीक है

वहीं नया इश्टाक आया था इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपको याद कर लिया जाए अगर आवश्यकता होती है तो फिर अगर ठीक है ठीक है धन्यवाद धन्य